आहो एह्दे च दिक्खो एह कोश्चन सानू पुच्छा दे कि सा़ढ़े घर दे आले दुआले कोई स्टेशनरी हैन दकानां तो साढ़े आलै दुआलै ते बड़ियां में रौह्न्नी आं छन्नी ते छन्नी इत्थै दकानां गै दकानां न थोह्ड़ी गै मेरे घर दे अग्गें जाओ ते स्टेशनरी दी दकान आई जंदी ऐ जेह्दे च में अपने में आर्ट दा समान लैंदी जेल्लै में आर्ट करनी होन्नी उत्थूं में सारा खरीदनी ब्रश होई गे कैनवस होई गे ते कन्नै होर केह् लैंदे रंग होई गे एह् सारा उत्थूं खरीदनी होन्नीं ते इक निक्की दकान ऐ ते इक ना बड्डी दकान ऐ ते कैनवस केईं बारी निक्की दकान पर नेईं मिलदे निक्के ते मिली जंदे कैनवस जेह्ड़े बड्डे बड्डे कैनवस न ओह् नेईं मिलदे है ओह् फिर में दूई दकान उप्परा लेई लैन्नी होन्नीं ते केईं बार अगर दकान बंद होऐ जे नेईं खु'ल्ली होऐ ते थोह्ड़ी अग्गें जाओ ते होर बी एह् इत्थै छन्नी च सैक्टर इक च बी दकान ऐ अग्गें पंज च बी हैन स्टेशनरी दकानां ते बड़ियां न इत्थै लेकन जेह्ड़ी सब तों मेरी फेवरट दकान ऐ इत्थै स्टेशनरी दी भाई छन्नी च ओह् ऐ तारा स्टेशनरी ओह् में अगर नेईं बी जान होऐ कदें ते फोन करनीं ते ओह् समान सानूं घर बी देई जंदा जे कदें बरखा होऐ कुछ बी होऐ घर कोई नेईं होऐ ते नेईं बी जान होंदा ते फिर देई जंदा समान घर गे कि के जेल्लै बरखा होऐ ओल्लै मन ते करदा ओल्लै पेंटिंग करो हून बेहियै कि कुतै बाह्र ते जाना हैन्नी ऐ ते बैठियै कुछ बनान्ने आं ते फिर एह् समान ते पैह्लें चाहिदा सानूं कि ब्रश बी होने चाहिदे कि हून ब्रश दिक्खो इस्तेमाल करी करी पराने ही होई जांदे ओह् फिर ओह् फिनिश नेईं औंदी जेह्ड़ी नमें ब्रश कन्नै औंदी ऐ ओह् फिर सु'ट्टने पौंदे फिर नमें लैने पौंदे ते स्टेशनरी दी दकान उप्पर ते भइया रोज दा आओ जाई लग्गी गै रौंह्दी ऐ कदें बच्चे दा कोई प्रोजैक्ट ऐ हून जि'यां समर बकेशन पेदियां न बच्चें गी ते उं'दे बड़े कम्म मिले दे उ'नें गी कुछ बनाना कोई पेंटिंग बनानी कोई कम्प्यूटर दा कम्म करना ते कदें किश चाहिदा कदें उ'नें गी कलर चाहिदे कदें उ'नें गी पैन्न चाहिदे ते ओह् फिर सान साढ़ा रोज दे दिक्खो शामी चक्कर इक लग्गना गै लग्गना ऐ स्टेशनरी दी दकान पर इक चीज आह्न्नो ते दूई रेही जंदी दूई आह्न्नो ते उ'नें गी किश होर चाहिदा एह्का पैन्न आह्न्नो ते ओह्का पैन्न चाहिदा ते भइया बच्चें दियां डिमांडां ते नेईं मुकदियां हैन कदें इ'नें गी आर्ट क्राफ्ट दा समान चाहिदा ते कदें पैन्न पैंसलां चाहि दियां ते जेह्ड़ी एह् दकानां न ओह् अजकल्ल दिक्खो पैह्लें अस स्टेशनरी दी दकाना उप्पर जां किश समान हैन्नी होंदा हा लेकन अजकल्ल तुस जाओ सारियें कंपनियें दा समान लब्भी जंदा जे तुसें कैमलिन दा लैना ते कैमलिन दा लैओ डाम्स दा लैना ते डाम्स दा लैओ पैह्लें डाम्स दे खाल्ली रंग औंदे होंदे है जां पैन्सलां औंदियां हियां अजकल्ल दिक्खो ते डाम्स कंपनी दा ओह्दा सारा किश औंदा कलर औंदे पैन्सलां शार्पनर फिर अजकल्ल ड्राइंग्स नोटबुक्कां सारा कुछ आवा दा ऐ ते पैह्लें खाल्ली सानूं इक्को कंपनी जेल्लै निक्के होंदे हे अस कोई सानू इक्को कम्पनी दा नांऽ औंदा हा कैमलिन कुछ बी लैना केह् लैना कैमलिन दा रंग लैने कैमलिन दे ब्रश लैना कैमलिन दा ते अजकल्ल ते बड़ियां कंपनियां आई गेदियां जि'यां में पैह्ले सनाया कि ओह् ऐ नाइफ पेंटिंग ओह् ओह् ओह्दा कैमलिन दा मिं पता निं में कदें लेआ निं लेकन ओह्दी कंपनी दे जेह्ड़े नाइफ औंदे न चाकू जेह्ड़े पेंटिंग करने आस्तै ओह् चाकुएं कन्नै ओह् नोल्ली कंपनी दे औंदे न ते ओह् ओह् उ'ऐ बस इक में बक्खरी कंपनी दिक्खी ऐ जेह्ड़ी नोल्ली दे आवा दे न ओह् नाइफ जेह्ड़े नाइफ पेंटिंग करने लेई नाइफ औंदे न पंज दा सैट्ट लेकन बाकी मैक्सीमम जिन्ना आर्ट ऐंड क्राफ्ट दा समान ऐ ओह् जैदातर साढ़ा कैमलिन दा जां डाम्स दा गै चलदा ऐ ते फिर जिल्लै बी कुछ लैना होऐ बच्चें अगर पैन्न बी लै पैन्सल लैने ऐ जां शापर्नर लैना ते साढ़े मुहां चा बी इ'यो निकलदा कि भाई कैमलिन दा देओ जिल्लै दकान पर जन्ने आं अस ते लेकन अजकल्ल बच्चें गी कैमलिन घट्ट पंसद ऐ ते डाम्स मता पसंद ऐ सानूं चीजा साढ़े बारी होंदा सानूं कैमलिन दा पसंद औंदा हा अदूं होंदा बी कैमलिन गै हा ही लेकन बच्चें गी अजकल्ल डाम्स दा पसंद ऐ हून जि'यां बच्चें गी होमबर्क मिले दा ऐ भाई आ आर्ट ऐंड क्राफ्ट च बनाना ऐ लैंड स्केप ते उस्सी अग्गें डैकोरेट बी करना ऐ और फिर डेकोरेट जेल्लै करना होवै ते ओह् फिर अजकल्ल स्टिकर स्टिकर बड़े किश आए दा ऐ कोई पत्ते पुत्ते बी अजकल्ल दिक्खो पैकट च आई जंदे न ओह् पूरा जि'यां अगर तुसें प्हाड़ बनाना ओह् प्हाड़ बी बने बनाए दे पैकटें च आई जंदे ओह् लाओ लैंड स्केप बनाइयै ते उत्थै देने आस्तै अजकल्ल साढ़े कोल बड़ा कुछ आए दा ऐ प्लांट्स निक्के निक्के निक्के प्लांट्स बी पैकट च बेचदे न ओह् सारा समान सानूं असनाी कन्नै इत्थै लब्भी जंदा ऐ छन्नी गै स्टेशनरी दी दकाना पर लब्भी जंदा ऐ कुछ बी सानूं दूर निं जाना पौंदा लैने बास्तै इसलिए जेह्ड़ा बी कम्म होऐ साढ़ा असानी कन्नै होई जंदा ऐ लेकन एह् है कि बच्चे अजकल्ल जैदा इंटरैस्ट नेईं लैंदे न आर्ट क्राफ्ट च हून जि'यां मेरी कुड़ी ऐ उस्सी आर्ट दा बड़ा शौंक ऐ ओह् बड़ी ओह् बी बड़ी शैल पेंटिंगां बनांदी ऐ ओह् सिक्खन जंदी ऐ इत्थै साढ़े छन्नी गै इक सर सिखांदे ऐ अभिशेक सर पेंटिंग ओह् ओह्दे कोल जंदी ऐ सिक्खन लेकन ओह् सर बी बड़ी शैल पेंटिंग सिखांदे बस सिखांदे न ते हून मेरी कुड़ी ते मेरे कोला बी मती शैल पेंटिंगां बनाई लैंदी ऐ ते हून मी ते घट्ट गै टाइम होंदा पेंटिंगां बनान दा लेकन मेरी कुड़ी गी जिल्लै समर बकेशन पौंदियां जां जिल्लै बिंटर बकेशन होन ते ओल्लै ओह् बी पेंटिंग अपना बनांदी ऐ ते ओह् बी जिल्लै पेंटिंग बनांदी ते म्हीने म्हीने दो दो म्हीने इक इक पेंटिंग गी लग्गी जंदे न कि के अजकल्ल बच्चें कोल टैम कि'न्ना गै होंदा ऐ स्कूला आए ट्यूशनां जाना ओहदे बाद घैंटा बचदा कोई ते ओह् ओल्लै पेंटिंग करी लैंदी ओह् रोज दा कोई घैंटा जां अद्धा घैंटा कीती ते उस्सी इक पेंटिंग खत्म करने गी बड़ा टैम ल्गगी जंदा दो ढाई म्हीने उस्सी लग्गी जंदे लेकन एह् है कि जिल्लै शुरू करदी ते ओल्लै ते सोचदी इ'यो ऐ कि केह् दस मम्मा हो जाएगी दस दिन में खत्म लेकन कु'त्थै होंदी खत्म ओह् बड़ा टैम लगदा ते इ'यो ऐ कि लेकन पेंटिंग गै ऐ बच्चें गी अजकल्ल औनी चाहिदी एह् बी इक तुस जेल्लै पेंटिंग करदे ओ तुसें मन गी बड़ी शांति मिलदी ऐ इक सकून मिलदा ऐ जिल्लै पेंटिंग करदे हो तुस शुरू करदे जिल्लै खत्म होंदी तुसें गी बड़ा चंगा लगदा कि मेरी पेंटिंग पूरी बनी गेई ऐ होर फिर जिल्लै पेंटिंग तुस बनांदे ओ फिर कोई औंदा तुं'दे घर दिखदा ऐ कि किन्नी शैल पेंटिंग बनाई दी ऐ ते ओह् बड़ा अच्छा लगदा जिल्लै कोई तुं'दी तरीफ करदा ऐ कि किन्नी शैल पेंटिंग बनाई दी ऐ तूं बड़ा गै मन गी सकून मिलदा कि चलो साढ़ी मेह्नत जेह्ड़ी ऐ रंग लाई ते इ'यां जे मी बी बड़ा शौंक होंदा हा बचपन च पेंटिंग करने दा बचपन जित्थै बी कोई सखांदा भाई उत्थै सिखादे पेंटिंग ते उत्थै में जरूर जाना पेंटिंग सिक्खन ते में सिक्खनी दस दिन दी क्लास ऐ में सिक्खनी गै सिक्खनी ऐ ते भाएं घर कुतै दूर होऐ तां बी सिक्खनी कोल होंदा हा तां बी में जाना ऐ जाना दूर होंदे में मनदी हैन्नी ही भला होंदी ही ते मनदी निं है ही के दूर जाना लेकन में फिर पापे गी आखना नेईं पापा जी में सिक्खनी गै सिक्खनी में जाना फिर उ'नें मिगी छोड़न बी जाना लैन बी जाना ओह् बी फाह् लग्गी जंदे हे लेकन फिर में ते नेईं मुड़ना महें में ते सिक्खनी ऐ ते जे घर दे कोल होंदी ही ते तां ते कोई ओह् है गे नेईं ही प्रा ओह् कोई परेशानी निं होंदी ही आपूं गै चली जाना ते आपूं गै आई जाना लेकन जि'यां जि'यां बड्डे होंदे गे ते एह् फिर टाइम घट्ट मिलदा गेआ फिर नेईं सिखदे हे फिर जिन्नी औंदी ही आपूं गै करदे हे बेहियै लेकन हून जिल्लै चली गेई नाइफ पेंटिंग दो ज्हार बीहु् च चली नाइफ पेंटिंग फिर मिगी मुड़ियै मन कीता कि में सिक्खां नाइफ पेंटिंग खैर इन्नी मुश्कल ते नेईं ऐ ही लेकन इक बक्त कन्नै ते सिक्खने गै पौंदी ते फिर में बी इत्थै छन्नी अम्बिका दे कोल गे ऐ ड्राइंग क्लास उत्थै फिर में बी शुरू कीती सिक्खना अपनी कुड़ी दे कन्नै गै ते ओह् फिर नाइफ पेंटिंग सिक्खी ते बनाई ते मी बड़ी चंगी लग्गी अजें ते ओह् नाइफ दिक्खेआ बड़ी पैह्लें जिल्लै नांऽ सुनेआ नाइफ पेंटिंग बड़ी र्हानगी होई कि चाकू कन्नै कि'यां पेंटिंग करनी लेकिन फिर जिल्लै ओह् सर ने सानूं सनाया कि नेईं तुसें बजारा खरीदने न चाकुएं दा सैट्ट औंदा ऐ इक पंज दा सैट्ट औंदा ते ओह् लैना ऐ ओह् जिल्लै ले ते पैह्लें दिक्खने गी ते बड़ा अजीब लग्गे ओह् स्हेई सनांऽ ते इ'यां लगदे जि'यां आक्खो जियां मिस्त्री निं प्लसतर करदे हे सीमैंट करदे हे निं प्लसतर ओह् इ'यां जि'यां उं'दे कोल तैंत्थे नेईं होंदे हे प्लसतर करने आह्ले जि'यां ओह् केह् आखदे उ'नें गी जो बी उं'दा होंदा हा संदर जो बी ऐ ते ओह्दे कन्नै करदे प्लसतर ते ओह् पूरे चाकू ओह् इ'यां लब्भा दे हे जि'यां आखो अस दबार प्लसतर गै करनी ऐ ते स्हेई दिक्खेआ ते पेंटिंग एह् प्लसतर आह्ली गै ही जियां असें कैनवस लेआ ओह्दे पर रंग सु'ट्टे ते ओह् जि'यां प्लसतर कन्नै ओह् ओह्दे कन्नै करदे हे ना मुलायम इ'यां असें ओह्दे च नाइफ कन्नै उ'नें गी रंगें गी पूरा शेप देनी ऐ जो बनाना होऐ असें ते फिर पता चलेआ भाई एह् नाइफ पेंटिंग ऐ लेकन नाइफ पेंटिंग जिल्लै बनदी ना ओह् बड़ी गै शैल लगदी ऐ पता नेईं चलदा कीती दी कैह्दे कन्नै ऐ एह् ते ओह्दे बड़े शैल अफैकट थोह्ड़े जेह् थ्री डी अफैक्ट औंदे न इ'यां लगदा कि हूब्हू फुल्ल फुल्ल बनाचै अगर अस इ'यां लगदा कि पूरा बड़ा गै शैल खिले दा ऐ पत्तियां ओह्दियां बाह्रे गी आवा दियां न इ'यां ओह बड़ा ही शैल पेंटिंग ऐ फिर अस करदे हे जेह्ड़ी ब्रश कन्नै पैह्लें पैह्लें जिल्लै में सिखदी ही ते ओह ब्रश पेंटिंग होआ दी ही आयल पेंटिंग बी सिक्खी लेई जां स्कैचिंग सिक्खी लेई तो जे स्कैचिंग होंदे हे ते ओह् खाल्ली पैन्सलें कन्नै गै करनी असें ओहदे बास्तै सानूं ब्रश ते चाहिदा निं हे ओह् खाल्ली पैन्सल कन्नै करनी आयल पेंटिंग जिल्लै करदे हे ओह्दे च आयल कलर बी चाहिदे हे पैह्लें कैमलिन दे औंदे हे अजकल्ल दिक्खेआ जाए डाम्स दे बी आए दे आयल कलर आ दे पैह्लें निक्के निक्के ट्यूबां औंदियां हियां अजकल्ल बड्डे बड्डे रंग आए दे इक इक बड्डी ट्यूबां आई दियां जि'यां आखो टुथ पेस्ट होंदी निं जि'यां ओह्दे आह्ङर बड्डियां बड्डियां ट्यूबां आई दियां ओह्दे कन्नै अस फिर करने होन्नें लेकन ओह् बड्डियां बड्डियां ठीक रौंह्दियां जल्दी खत्म निं होंदियां ओह् जे पेंटिंग अस दो म्हीने बनांदे रौह्गे जिस पेंटिंग गी उस्सी रंग ते लग्गना गै ऐ तो अजकल्ल बड़े शैल रंग आए दे पैह्लें कोला बी बड़े शैल रंग आए दे मतलब बड्डे बड्डे बाक्स आए दे रंगे दे लेकन एह् ऐ कि ब्हौत मैंह्गे न सस्ते ते हैन्नी हैन जिल्लै कुड़ी मिगी आखदी मी एह् लैना ओह् लैना ते में आखनीं के चल जिन्नी जरूरत ऐ उन्ना गै लैओ लेकन नेईं बच्चें गी ते सारा किश गै चाहिदा ते ओह् जिल्लै दकाना उप्परा कोल होन ते आपूं गै पुज्जी जांदे मैन्टें च नेईं एह् समान सानूं चाहिदा इद्धर चाहिदा अजकल्ल ते भला इ'नें गी कम्म बी बड़ा मिलदा स्कूला जिल्लै स्कूला आर्ट ऐंड क्राफ्ट दा कम्म मिलदा ते मैडमां बड़ा कुछ मंगांदियां एह् लेई आओ ओह् लेई आओ अज्ज ड्राइंग आह्ननी ऐ एह्के कलर आह्ननी ऐ एह्की पैन्सल आह्ननी ऐ पैह्लें साढ़े जमान्ने च इन्ना किश हैन्नी होंदा हा पता इक पैह्लें जे निक्के होंदे इक स्कैच कलर करदे हे जां वैक्स कलर उं'दा ते अजकल्ल कम्म रेहा दा गै निं ऐ बड़े किसमै दे रंग आई गेदे नै हून फैबरिक कलर दिक्खो ओह् ओह् बी ओह् ड्राइंग उप्पर करने इ'नें आयल कलर होई गे अजकल्ल ऐयर ब्रश आह्ले कलर आई गेदे अजकल्ल ओह् करने ते उ'ऐ ते में आखा नीं अजकल्ल बड़ा ऐ जेह्ड़ी ड्राइंग ऐ ओह् अजकल्ल बड़ी गै वास्ट होई गेदी ऐ साढ़ी जिल्लै ज पैह्ले जमान्ने च जि'यां दिक्खेआ जाए ते ट्रडिशनल जेह्ड़ी ड्राइंग होंदी ही ओह् ओह्दा इ'यां हैन्नी ही अजकल्ल डिजीटली बी दिक्खो ते ड्राइंग गी बड़ा इंफ्लुऐंस मिला दा ऐ कि के ठीक है नेईं ते होर केह् आखां तुसें गी ड्राइंग दे बारे च में तुसें पुच्छे दा भाई दकानां साढ़े कोल ते बड़ी दकानां न भाई स्टेशनरी दियां बहुत दकानां न ते उत्थूं गै सारा समान लैन्ने आं अस ते में एह् बी सनाई ओड़ेआ कि मेरी फेवरट दकान केह्ड़ी ऐ ओह् ऐ तारा स्टेशनरी ऐ फेवरट दकान ते मेरे बच्चे बी उत्थूं गै लैना पसंद करदे अगर बंद होऐ ते फिर अस जन्ने आं दूई दकान पर नेईं ते अस साढ़ी अमूमन कोशिश होंदी कि उत्थूं दा गै समान लेई लेचै अस जिल्लै समान ड्राइंग दा समान खरीदन जाओ मजा ते बड़ा औंदा एह्के रंग लैने ओह्के रंग लैने बड़ा अच्छा लगदा समान खरीदना आर्ट ऐंड क्राफ्ट दा लेकन मी आपूं बी बड़ा शौंक ही शुरू तों कि ड्राइंग करनी ऐ ड्राइंग दा समान जे होना चाहिदा ते इक मेरे कोल आपूं बड़ा समान ऐ कलर दिक्खो ब्रश दिक्खो सारे नम्बरें दे ब्रश न कलर न अग्गें मेरी कुड़ी गी बी उन्ना गै शौंक ऐ ओह् बी बड़े रंग खरीददी ऐ ते कन्नै करदी बी ऐ पेंटिंग एह् निं के रंग खरीदियै रक्खी ओड़दी लेकन ओह् पेंटिंग करदी बी ऐ ते जिल्लै ओह् पेंटिंग करदी ते मी बी अच्छा लगदा कि हां भाई एह् जि'यां मी बड़ा शौंक होंदा हा पेंटिंग करने दा इ'यां इस्सी बी बड़ा शौंक ऐ ते सानूं दकानदार बी आखदा मैडम जी तुस बड़ा समान ले लेइयै जंदे ओ ते में उस्सी आखनीं साढ़ा समान जिन्ना अस लेइयै जन्नें ना एह् बी घटी जाना ऐ सानूं कल्ल मुड़ियै औने पौना ऐ लैन समान ते ओह् बी हसदा